सिलाई बुनाई वक़्ति मूंखे काफ़ी तकलीफ़ुनि थियूं त जीअं बॉबिन अटकी वञण धाॻो टुटी पवण ऐं बार बार रबड़ लई वञण इअं इन्हनि जो मां हिन तरह सां कयो कि पहिरीं मां हुनखे चैक कयो मशीन खे कि हुन में बराबरि तेलु लॻियल आहे या कहिड़े नम्बर ते रखियल आहे या त हुनखे थुल्हे अगरि अची थो वञे कपिड़ो त हुनखे हटाए करे परियां करण हिन तरह सां मां हिनखे हैंडिल कयो ऐं बुनाईअ जे वक़्ति स्वेटर में जीअं खण निकिरी वेंदा आहिनि त हुनखे कीअं वापसि सिलाई में विझी करे ऐं करिणो असां हिन मां इहो ई सिखिया आहियूं कि हिन ते मशीन खे बराबरि पहिरीं चैक करे पोइ ई हलाइणो खपे न त त हिन में असांखे काफ़ी तकलीफ़ूं थियनि थियूं जीअं त बारबार कपिड़ो सिरकी वञण ऐं असां उनखे हेन न हैंडिल नथा करे सघूं स्पीड में हली वञण मशीन जो असां हिनखे धीरे धीरे इनकरे पेरु हलाइण घुरिजे ऐं पहिरीं हुनखे प्रोपर असां जेको धाॻो विझूं था हुन महिल असांखे अ अचिणो खपे त कीअं हुन धाॻे खे हुतां विझी करे घुमाए करे ऐं पोइ सूईअ मां कढिजे ऐं जे अटकी थो वञे त वापसि बॉबिन खे कढी करे ॿाहिरि हुनखे वापसि धाॻो स रीसेट करे हलाइणो ऐं जे नथो असांखा थिए त असां हुनखे वापसि चैक कंदा आहियूं त कि छा असांजी छा मिस्टेक थी आहे जो असां सां ई बराबरि नथो थी रहियो आहे थैंक्यू